पहली बात ये है कि शिक्षित होना जीवन के लिए एक आधारभूत होता है और शिक्षित रहना शिक्षा ग्रहण करने के लिए काफ़ी चीज़ सीखने को मिलता है अगर लोग कहीं पे जाते हैं किसी शहर में जाते हैं या कहीं घूमने जाते हैं किसी क्लास में जाते हैं या कोई बड़े आदमी से बात करते हैं तो उस वक्त उन लोगों से कैसे बात करनी चाहिए किस तरह से व्यवहार प्रदान करना चाहिए और जहाँ पे नए लोग मिलते हैं उनसे कैसे मुलाकात करनी चाहिए यह एक शिक्षित लोग में और अशिक्षित लोग में अलग तरीके से देखा जाता है खासतौर पे शिक्षित लोग बहुत सारे अपने करियर करियर को लेकर सोचते हैं अपने आगे जीने वाले जो जीवन है उनको लेके सोचते हैं और काफ़ी सारे ऐसी चीज है जिनमें उन्हें रुचि भी रहती है किसी भी चीज को सीखने के लिए उन्हें वक्त भी नहीं लगता है और खासतौर पे अगर कोई शिक्षित है जिनको शिक्षा का अच्छा ज्ञान हो जो समझ सकते हैं उस चीज को तो वो लोग से यही विनती है कि वो अपना ज्ञान हर जगह प्रदान करें हर किसी को बताएँ कि शिक्षित होना एक वैल्युएबल इंसान बनना जो जीवन के लिए काफ़ी अहमियत रहता है और जीवन को एक नया उद्देश्य देता है इसी कारण है कि शिक्षा का एक नीति हर किसी को अपनाना चाहिए शिक्षा ग्रहण करने के लिए हर किसी को मेहनत करनी चाहिए और शिक्षा कहीं पे खरीदा या बेचा नहीं जाता है शिक्षा कहीं से सीखा जाता है उनको ग्रहण किया जाता है इससे की आगे की लाइफ में जो भी दुविधा है वो हमें मिल सके और अशिक्षित लोगों को जीवन में बहुत सारे परेशानियाँ भी होती हैं झेलनी भी पड़ती है वो कहीं शहर में जाते हैं उन्हें अशिक्षित देखके उन्हें बहुत सारी बातें में फुसला लिया जाता है कुछ ऐसी चीज है जो उनसे मांग लिया जाता है लोग लालच के उनसे कुछ भी कर दिया जाता है किसी भी चीज के बारे में उन्हें बता के उन्हें पकड़ा दिया जाता है तो वो लोग ये सब चीज को नहीं समझ पाते हैं क्योंकि वो ये चीज को समझने के लिए उन लोगों को शिक्षा मतलब बेसिकली उस रूप से नहीं दिया जाता है और वो उस चीज को जानते नहीं है सिंपल बात है कि अगर आप किसी भी चीज के बारे में नहीं जानते हैं या आपको समझ नहीं है तो वो चीज को करने से या करने से भी डर लगता है तो सबसे ज़्यादातर पे यही लोग है कि जो अशिक्षित लोग होते हैं वो चीज बिना समझे बिना बताए कहीं पे भी कुछ कर लेते हैं और उन्हें आगे की परेशानियाँ भी करनी होती हैं क्योंकि शिक्षित रहना और अशिक्षित रहना बहुत ही डिफिकल्ट है डिफिकल्ट मतलब बहुत ही अंतर है अशिक्षित लोग हमेशा तर पे कुछ बड़ा सोच नहीं पाते हैं कुछ बड़ा कर नहीं पाते हैं और खासतौर पे वो घर के आसपास में ही कुछ मेहनत करके कृषि करके या जो भी कुछ करके वो अपना गुजारा कर लेते हैं लेकिन उन लोगों को भी मौका मिलना चाहिए और वो चीज हर लोग को जाननी चाहिए क्योंकि आजकल के जीवन पे आजकल के जीवन में शिक्षित रहना बहुत ही अहमियत है जो आगे चलके किसी को परेशानी ना हो वो अपने परिवार अपने फैमिली अपने करियर के बारे में भी सोच सके क्या चीज का कैसा है कहीं पे अगर कोई जॉब करना चाहता है तो उस चीज के बारे में मुझे पता नहीं तो हम किसी से पूछते हैं और पूछ के भी अगर हम ना समझ पाते हैं तो वहाँ पे वो लोग बताते हैं कि ये अशिक्षित हैं इन्हें शिक्षा का ज्ञान है नहीं इतना समझाने के बावजूद भी वो समझते नहीं है